अ'ऊं जेल्लै अपने दोस्तें कन्नै सोचदा के में कुतै जाना ते अ'ऊं सोचना लदाख जां जा फ्ही अ'ऊं कश्मीर जां जां फ्ही अ'ऊं पतनीटाप जां एह् सब जगह् जाना अ'ऊं पसंद करदा ते हां मतलब कि मोटरसाइकल उपर जाने दा फायदा ऐ होंदा कि अस ठंडी हवा बजदी असेंगी कन्नै अस पूरी जगह् दिक्खी सकदे होऐ अगर अस गड्डिया उप्पर जाना होऐ जेह्की चार टैरी गड्डी होंदी उस उप्पर जाने अगर अस ते इक चीज दिक्खी सकने लेकिन सारी जगह् नेईं चेता रौंह्दी मगर अस मोटरसाइकल उप्पर जा ते उसदा फायदा एह् होंदा कि अस जगह् पुरी शैल तरीके कन्नै दिक्खी सकदे ते मतलब कन्नै पूरी जगह् चेता रेही जंदी केह् इत्थै एह् चीज ही पर गड्डी उप्पर पता नेईं लगदा गड्डी उप्पर सिर्फ ड्राइवरे गी गै पता लगदा ओह् बी ढंगे दा नेईं लगदा ऐ क्योंकि बाइक उप्पर साढ़ा पूरा शरीर बाह्र होंदा ते गड्डी च अ'ऊं आपूं मोटरसाइकल उप्पर जाना गै प्रैफर करदा कि मोटरसाइकल उप्पर गै जां कन्नै चीजां इ'यै होई गेइयां कि अपने कन्नै पैट्रोल लेई जाओ कि जे मोटरसाइकल दी जेह्ड़ी टैंकी होंदी ओह् निक्की होंदी ते गड्डी दी टैंकी बड्डी होंदी गड्डी उप्पर अस लम्मा सफर करी सकदे बाइक उपर जां मोटरसाइकल उप्पर करना तां उस पर अस नेईं करी सकदे जकीन नुआढ़ी टैंकी निक्की होंदी ते अपने कन्नै पैह्ले नम्बर पैट्रोल लैओ पैट्रोल लैओ ते और असें गी केह् चाहिदा अपने कन्नै खाने पीने दा समान पैट्रोल होई गेआ कपडे़ होई गे ठीक ऐ ते खाने पीने दा समान न्होने दा समान ठीक ऐ मिकी मोटी चीजां अगर अस कुतै रोह्न्ने तां कोई टायर होई गेआ कन्नै गै टायर फटी जां ता नेईं टायर फटी जाऐ जा पेंटर आह्ला समान होई गेआ टायरें गी कोई पैंचर आई जा ते पैंचर लाने आह्ले समान लेई जाओ कन्नै ते जि'यां हैलमट होई गेआ जां छत्तरी होई गेई कुतै बरखा पेई गेई जेह्ड़ा पिच्छें बैठा दा होंदा मोटरसाइकल उप्पर ओह् बरखा आवै ते छत्तरी करी छोडे़ दस्ताने होई गेआ जैकट होई गेआ कन्नै ठंड होई जा अगर तां मोटरसाइकल उप्पर अस करी सकदे